हमारे यहाँ मनोरंजन के लिये लोग आपस में बैठ के गीत गाना ज़्यादा पसंद करते हैं छोटे छोटे बच्चे खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं यहाँ की औरतें जो हैं आपस में बैठ के गर्मियों के दिन में गीत गाती हैं मनोरंजन का काफी अच्छा ये साधन है और जो लड़कियाँ हैं वो मनोरंजन के लिये खो खो खेलती हैं कबड्डी खेलती हैं और कुछ लड़कियां हैं जो कंचे खेलना ज़्यादा पसंद करती हैं और लड़कियां क्रिकेट भी खेलती है हॉकी बैडमिंटन सब चीज़ खेलती हैं और मुझे मुझे जो है वो खो खो खेलना ज़्यादा पसंद है इसमें दस बारह लड़कियों का ग्रुप होता है और एक दूसरे को पुशअप करके खो खो खेला जाता है और ये खेल में काफी ज़्यादा आनंद आता है और कुछ लड़कियां जो घर में बैठी रहती हैं कॉलेज ट्यूशन स्कूल्स में वो अंताक्षरी खेल कर खलेना ज़्यादा पसंद करती हैं उसी भी है कि हमलोगों का मनोरंजन हो जाता है और कुछ लड़कियां है जिनको पढ़ने में ज़्यादा रुचि है वो रीडिंग करना पसंद करती हैं रीडिंग को भी वो गाना बजाके अपना काम करना पसंद करती हैं और मैं जब कुछ भी करती हूँ तो मैं मनोरंजन के उसमें गाना सुनना ज़्यादा पसंद करती हूँ मुझे गाना सुनना काफी ज़्यादा अच्छा लगता है और हमारे जो आस पास के जो लोग हैं वो मनोरंजन के लिये नाटक वगैरह भी करते हें छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो घर में खेलते हैं घर की जो औरतें हैं वो बैठ के गीत गाती हैं कीर्तन भजन करती हैं उनलोगों को उन चीज़ों में काफी ज़्यादा मन लगता है और करना भी चाहिए क्योंकि मनोरंजन का कोई ऐसा ऑटोमैटिक कोई साधन नहीं है कि जिससे हम मनोरंजन कर सके मनोरंजन करने के लिये हमलोगों को खुद से ही कुछ ना कुछ करना पड़ता हे हमारे आस पास के एरिया में मनोरंजन के लिये रात में मंदिरों पर कीर्तन किया जाता है जिसमें से लोग ताश खेलते हैं और मंदिर में जो है कुछ लोग नाटक वगैरह भी खेलवाते हैं जिसमें से नाटक करते समय वो लोग अर अल्लारूदल का जो नाच होता है वो दो काफी ज़्यादा पसंद करते हैं और नाटक भी करते हैं और इसमें जो है कि अगल बगल के जो लोग हैं वो सारी सारी रात बैठ के वहाँ देखते हैं जागरण भी करते हैं उसमें भी है कि लोग बैठ के सुनते हैं देखते हैं और कुछ बच्चों को कार्यक्रम करवाते हैं जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनसे कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करवाते हैं वो लोग भी करना पसंद करते हैं और ये जो है की मनोरंजन के लिये लोग आपस में खेल कूद संगीत ये सब करती हैं लड़कियां खेल के मामले में काफी ज़्यादा पीछे रहती हैं और जो हमारे बिहार में जो हैं लड़कियां फुटबॉल खेलना काफी ज़्यादा पसंद करती हैं और इससे जो है कि मनोरंजन हो जाता है इनलोगों का मनोरंजन के लिये हम लड़कियां जो है अंताक्षरी खेलना पसंद करती हैं घर में जो पेरेंट्स होते हैं इनके साथ हँसी मज़ाक चुटकुला पढ़ना ये सब भी किया जाता है और करना पसंद करते हैं मनोरंजन के मामले में जो हमारा जो बिहार है ये कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ ऐसा करता है जो अभी के टाइम में जो है ये लोग रील्स बनाके अपना आपको मनोरंजित इंटरटेनमेंट करते हैं जैसे फनी हो गया फनी रील्स बनाना चुटकुला पढ़ना इन सबसे भी आस पास में जो लोग बैठे होते हैं उनलोगों को ये लोग चुटकुला सुनाके उनका मनोरंजन करते हैं और जो अगल बगल के लोग होते हैं इनको जो एक दूसरे के जो बीच में जो बातचीत होती है उसमें हंसी मज़ाक ठिठोली सब चीज़ करते हैं और इनको काफी अच्छे से ये लोग करते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मनोरंजन के लिये खेत जाते हैं खेत में लोग काम करते हैं वो मेहनत भी होती है पर मनोरंजन के लिये वो लोग खेत घूमने के लिए जाते हैं खेत गाछी वगैरह घूमने के लिये जाते हैं और मंदिर वगैरह में कीर्तन होता है उससे भी कुछ महिलाओं का जो मनोरंजन होता है वो चार औरतें बैठ के आसपास में गीत भी गाती हैं और गीत गाना बहुत पसंद है कुछ औरतों को महिलाओं में ये चीज़ ज़्यादा पाई जाती हैं वो उनको लगता है कि गीत गाना कीर्तन करना इन इन सब चीज़ से उनका मनोरंजन बहुत ज़्यादा हो जाता है